हम समस्ती हम समस्तीपुर ज़िले से बोल रहे है आप कहाँ से बोल रहे हैं तब मुज़फ़्फ़रपुर में कर रहा है यह समस्तीपुर में कलेश्वर स्थान है काली मन्दिर है संतुष्टि माता के मन्दिर है बजरंगबली के मन्दिर है फिर स्टेशन है बग़ल है हाँ धाम है तीर्थ है धाम बोलिए हाँ आपको आपको यहाँ कौन मन्दिर है अच्छा आप समस्तीपुर ज़िले में मानते हैं अपना एक पर्व हो गया कार्तिक महीना और भादों महीना जैसे अभी मार्च में फाल्गुन महीना जैसे कि आख़री सप्ताह में होली मानते हैं हम लोग अपना डोरा खोलते है पुआ बनाते हैं और इन सब करवा के कथा सुनते है हाँ हम बाटदे हैं यह पर्व होना छठ पर्व हो जाएगा और भादों में

हाँ तो यह चीज़ तो हम हाँ तो यह हाँ वही तो हम लोग मनाते हैं हम लोग भी ऐसे ही

तो हम लोग तो ऐसा ही बनाते हैं अपना खजूर बनाते हैं खाजा बनाते हैं ठेकुआ बनाते हैं हाँ और फल फूल ख़रीदते हैं सूप सब ख़रीदते हैं अपना घाट पर भी करते है हाँ बाल बच्चा अपना हाँ खुशहाली मनाते है हाँ और देखिए हाँ सब पर्व होते हैं अभी होली चल रहा है हाँ तो दो ही सप्ताह बाद है हाँ हाँ ठकुआ बनती है वैशाख महीना होता है तब डोरा खोलते हैं हम लोग और हाँ तो वह पर्व सब होता है हर महीना में तो पर्व आइए ना जाते है अब मनाते रहते हैं हाँ बारहों महीना में तो पर्व ही जाते है दीपवाली आती है हाँ कार्तिक में दीपावली होती है कुछ पर्व होते हैं भादों में कौन कौन पर्व होते क्या करिएगा बाल बच्चा